बिफां गायनोब्ला गोबोरखि जेनेबा हासार गोनां हा नांगौ दा हासार माने गोबोरखि होनानै गायब्लासो बिफाङाबो जायोबा आरो जोंनाथ' दहलानि थाखायनो जाया दै थाबानो थैजोबो हासार नङाबानो मोनसेबो बुस्थुआनो जाया देग्लाय हासार गैयिखायनो मैगंखौनो मोनजायाखै सेमोन हासार होनानै गायदोंमोन बेयाव मेरला फाननो मोनदोंमोन जानोबो मोनदोंमोन बिदिनो हरला बायनोबो मोनदोंमोन देग्लाय हासार गैयिखाय मैगंबो जाया आलु सालु सोब मोनजायाखै आरो बायनानै जानो गोनां जादों गुबुन बिदिनो गभरमेन्ट हासारखौथ' बायफेरनायनो जाया गोबोरखिखौनो होयो एसेबाबो आरो नआवबो होजोंहाय लायनानै गायफैनाय जादोंमोन ना बेयाव बेनि थाखायबो एसे हासारा बुरजा जोदोंमोन आरो ओंखायनो मोजां मैगं थायगं मोननाय जादोंमोन मैगंफ्रा बिदिनो आं फोरला खुम्ब्रा जोगोनार थायबें बेबायदिखौ गायनाय जायो आरो बिराद मोजां जायो खिनथु लाफाफोरखौ लाफाफोरा बारा जाया हा दहलानि थाखाय हाजार हासार होबाबो लाफाया बारा जाया बे दुन्दियाफ्रा जायो जानाया होनबाबो नरम बारा मालायनि बायदि जाया आरो जेबायदि जानांगौ बेबादि जाया बिदिनो फिसा फिसा राखेब राखेब बेबायदि जायो आरो अब्लाबो माबानाय जायो ओमफ्राय बे थायबेंफ्राथ' गाज्रि जाया खुमब्राफ्राबो गाज्रि जाया जानायालाय जोगोनार थोगोनार मोनसेबो गाज्रि जाया आरो जा ओंखायनो हासार नङाबा जेबो माबा जाया मैगं थायगंबो बिफां लायफाङा जाया आरो बिदि